हमसब जे सासुर एलियै तहन हमरा सबके खाना नहि बनाबऽ आबै हमरा सबके साउस मैया सीखबै कोनो बात हुए तऽ कहै जे छै नून नहि परि गेलै तीमन मे मसल्ले नहि परलै पानिए नहि परलै कोनो चीज मे समाप्ते नहि केलिए खाना उना मे बहुत हमसब नब नब एलियै तऽ बहुत सीखऽ परलै बहुत सीखा कऽ साउस मैया सीखेलकै दर दियादनी सीखलेकै तखन व्यवस्था केलिए तखन हमर सबके साउस मैया केलकै करेलकै बहुत दिक्कतसँ हमसब रोटी बनाबऽ सीखलियै भात बनाबऽ सीखलियै तरकारी बनाबऽ सीखलियै दालि बनाबऽ सीखलियै तकर बाद हमसब ओ चाय बनाबऽ सीखलियै दुनिया बनाबऽ सीखलियै केना केना के बनैब सीखेलकै दर दियादनी तहन हमसब खाना सिखबेलियै तऽ सीखलियै हँ करै छियै आब भानस बनाबऽ अबैया आब हमर सबके व्यवस्था आयल हँ हमसब ताहि दिन शुद्धा समय मे हमसब एलियै तऽ हमरा सबके बड़ा चीज सीखऽ मे देरी लगै बड़ा उत्पात लागल बड़ा कठिन सँ ई काज केलियै ओ काज केलियै एहि डोर हमरा सबके पानि के दिक्कत होइ तऽ हमर सबके साउस माय आनि दै तऽ ओ हेरा जाइ तहियो कहि दै जे ई बात केना भऽ गेल ई भेल तहियो दस गो बात कहै दै तऽ हमसब बरदास्त कऽ कऽ लिए जे हम बनबै छी खाना बनबै छी भात बनबै छी दालि बनबै छी तरकारी बनबै छी नून देलियै हरैद देलियै मसल्ला देलियै कनि घट्टा मे घट्टी भऽ गेलै कनि बेसी भऽ गेलै कनि कोन व्यवस्था से हमसब केलियै नहि केलियै तऽ हमर सबके परिवार सीखेलकै दियादनी सब सीखलकै जे एना करू ओना करू एहिमे एना नून दियौ एहिमे तेल दियौ एहिमे मिरचाइ दियौ एहिमे मसल्ला दियौ एहिमे व्यवस्था करियौ सब चीज हमरा सबके साउस सीखेलखिन दियादनी सीखेलखिन तकर बाद हमसब खाना बनाबऽ सीखलियै हमसब बहुत व्यवस्थासँ आब ज्ञान मे भेल खाना बनाबऽ ताहि दिन हमरा सबसॅं किछु नहि पार नहि लगलै कोनो पर लोक नहि लगलै ताहिके बाद हमसब खाना अखन बना रहल छियै हमरा सबके दिक्कत भेल तऽ साउस दियादनी लोक एलवार पैलवार सब सीखबै नैहरा ससुरा सब तरह हमरा सबके किछु बनबऽ नहि अबै हमरा सबके नून देबऽ नहि अबै तरकारी देबऽ नहि अबै काटऽ नहि अबै रोटी बनाबऽ नहि अबै खाना बनाबऽ नहि अबै बहुत हमरा सबके बात व्यवस्था होइ तहन आब हमसब अकिल सोचलियै जे केना खाना बनतै तऽ आब हमसब याद मे एलियै तऽ अखन के समय मे हमरा सॅं किछु नहि पार लगलै तऽ बहुत हमरा सबके गार्जियन शासन मे रखलकै लेकिन हमसब आब ओहि समय मे सम्हैर गेलियै बनाबै करऽ आबि गेलै बनाबऽ आबि गेलै नून डाले आबि गेलै तेल डाले आबि गेलै रोटी बेलअ आबि गेलै दुनिया बनाबऽ आबि गेलै बहुत व्यवस्थित सँ हमसब बनेलिए केलिए आब